आं जायगा बेरायनो मोजां मोनो आवगायनिफ्रायनो नायनो लुगैदोंमोन लैथो नायनो लुगैदोंमोन लैथोखौ नुबाय टु थावजेन्डआव आंनि बोरायबो दंमोन रिटायार जानायनि उनाव टु थावजेन्ड रिटायार जायाखैमोन होमब्ला बोरायाबो आं आंबो दंमोन साख्रियावनो जों साउथ इण्डिया थांनाय कन्याकुमारि उटि माइसुर बेंगालर गासैबो थांनानै फैबाय जों बेरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो उनाव उड़िसायावबो थांदों दाब दाब जायगायाव दा दाब दाब मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ नुनानै मोजां मोनो आरो लैथो नुवाखैमोन लैथो नुबाय बायदिसिना गुबुन गुबुन हारिनि मानसिखौबो लोगो मोनो मोजां मोनो आरो मोजां बेरायनो मोजां मोनो आवगायनिफ्रायनो आरो आं दायो नर्थ साउथ इण्डियायावथ' थांबाय नर्थ इण्डियायाव थांनो लुगैदों दिल्लीखौ दिल्लीयाव थांनो लुगैदों आरो काशमिराव थांना लुगैदों हायोब्ला ताजमहलखौ नायनो जोबोद आंहा नायनो लुगैनाय दङ आवगायनायनिफ्रायनो मा जायो मिथिया थैजासिम नुयो ना नुवा साउथ इण्डिया नायनानै जोबोद मोजां मोनबाय लैथो लैथोनि महरा जुदा जों आवगाय नुवाखैमोन आरो गोबां मथ मन्दिर दङ बे मन्दिरफोरखौ नायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो मन्दिराव खुलुमनानै गोसोखौ स्रां मोनो जों बे समाव टु थावजेन्डआव थांनायाव जों ट्रेनजोंनो थांदोंमोन ट्रेनजों गुवाहाटि गुवाहाटिनिफ्रायनो एखदम थांनानै जों कन्याकुमारियाव ओंखारहैदोंमोन उनाव कन्याकुमारिनिफ्रायनो बेंगालर सेंगालर उटि गासैबो थांदोंमोन जों आलासि जानो मोजां मोनो गावबा गाव बाय बाहागिनावथ' थाङो बेनि उनाव सोरबा गोदान सिनाखि जायोब्ला बाहायबो थांनो मोजां मोनो आं गिदिंदों आवगायबो आफाया साख्रि मावोमोन बिनिखायनो धुबुरियाव दंमोन बेनि उनाव नगावआव थांबाय नगावआव सय बोसोर धुबुरियाव मेट्रिक होजासिम बेनि उनाव आरो दतमायाव साख्रि मोनबाय बिनि उनाव दा गावबा गाव बाय बाहागि दङ क'क्राझाराव थाङो आरो आवगाय फंबाय सासेया सिलचराव मावोमोन मिडिकेलाव बाहायबो थांदों बेबादिनो बायदिसिना दाब दाब जायगायाव थांनो मोजां मोनो